सरकार जे छै से ई सभ पर ध्यान देलकै हँ जे छै से खाद्य पदार्थ पर नहि पहिले जे छै से नहि भेटैत छलै आब जे छै से ब्लॉक से मिल जाइत छै खाद्य पदार्थ एहि सभमे नहि दिक्कत छै अभी जे छै से सभ चीज मिल जाइत छै टाइम टेबुल पहिले जे छै से खाद्यके लेल पूरा घूमऽ पड़ैत छलै बौआए पड़ैत छलै आब बौआइ नहि पड़ैत छै आब तऽ जहाँ तहाँ ब्लॉकसँ सरकार सभ सुविधा दऽ देलकै हँ आब जे छै से खाद्य पदार्थ टाइम टेबुल पर मिल जाइत छै धानके टाइममे धान गेहुँके टाइममे जे छै से गेहुँ सभ जे छै से ओएह चीज प्राप्त भेल जाइत छै ओहि सभके जे छै से नहि दिक्कत छै आब खाद्य पदार्थके नहि दिक्कत छै आब जे बहुत सरकारके बदलाव एलैया यऽ एहि चीज जे छै से नहि दिक्कत छै सभ चीज मिल रहल छै टाइम टेबल पर गेहूँके टाइममे गेहूँ खाद मिल जाइत छै धानके टाइममे जे छै से सभ मिल जाइत छै एहि सभमे नहि अथि छै सरकार बहुत बदलाओ कयलकै हँ एहि सभकेँ जे छै से पूरा जे छै से अथि भेल जाइत छै आब नहि दिक्कत छै ई सभमे सभ जे छै से उपजैत छै से आब नहि दिक्कत अथि जे छै से